اتّر پردیش میں کئی معروف صحافی اور خبر رسا شخصیات ہیں جو اپنے اطلاع رسانی تجزیے اور مختلف موضوعات پر کالم نویسی کے لیے مشہور ہیں یہاں چند نمایاں نام ہیں وکرانت گپتا اینکر اور اسپورٹس جرنلسٹ وکرانت گپتا ایک معروف اسپورٹس اینکر اور رپورٹر ہیں جو آج تک اور انڈیا ٹوڈے گروپ کے ساتھ منسلک ہیں وہ کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں کے بارے میں اپنے تجزیے اور رپورٹنگ کے لیے مشہور ہیں انجنا اوم کشیپ اینکر انجنا اوم کشیپ آج تک کے سینئر اینکر ہیں اور بھارت کی معروف صحافیوں میں سے ایک ہیں وہ اپنے جارحانہ انٹرویوز اور سیاست و سماجی مسائل پر تبصروں کے لیے جانی جاتی ہیں ملیکہ ملہوترا اینکر ملیکہ ملہوترا ایک مشہور نیوز اینکر ہیں جو مختلف نیوز چینلس پر اہم خبریں اور تجزیے پیش کرتی ہیں وہ اپنی متوازن اور گہرے سے کی گئی رپورٹنگ کے لیے مشہور ہیں راجو دھونڈیال اینکر راجو دھونڈیال ایک تجربہ کار اینکر ہیں جو اپنے صافگوئی اور متوازن رپورٹنگ کے لیے مشہور ہیں سدھیر چودھری ایڈیٹر اور اینکر سدھیر چودھری زی نیوز کے چیف ایڈیٹر اور اینکر تھے ان کا پروگرام ڈی این اے اپنے منفرد انداز اور گہرے تجزیے کے لیے جانا جاتا تھا لیکن اب وہ آج تک میں ہیں اور بلیک اینڈ وائٹ سو ہوسٹ کرتے ہیں شمس طاہر خان رپورٹر اور اینکر شمس طاہر خان ایک معروف اینکر اور کرائم رپورٹر ہیں جو آج تک نیوز چینل پر اپنے پروگرام واردات کے ذریعے جرائم کی دنیا سے متعلق خبروں اور تجزیوں کے لیے مشہور ہیں اشو اشوتوش چترویدی ایڈیٹر اشوتوش چترویدی ایک سینئر صحافی اور ایڈیٹر ہیں جو ہندی صحافت میں اپنے تجزیے اور سیاسی تبصرے کے لیے مہشور ہیں سواپن داس گپتا سواپن داس گپتا ایک معروف کالم نگار ہیں جو قومی اور بین الاقوامی امور پر لکھتے ہیں ان کے مضامین بھارت کے مختلف اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتے ہیں وشنو سوم رپورٹر وشنو سوم این ڈی ٹی وی کے سینئر ایڈیٹر اور اینکر ہیں وہ خاص طور پر قومی سلامتی اور دفاعی امور پر اپنی رپورٹنگ کے لیے مشہور ہیں یہ تمام شخصیات اتّر پردیش میں میڈیا کے میدان میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں اور اپنے رپورٹنگ تجزیے اور کالموں کے ذریعے عوام کو باخبر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں